मोजां जातफोरा उन्दै समनिफ्रायनो मोजां जाबोयो जिब जुनारआबो माखासे लोरबांबो थायो नाथाय बिसोरनि जि बिमा फोर जि जिब जुनार मोसौ बा बोरमाफोर बिसोरो नि बिमा आरो माबा बिमाफ्रा जुदि मोजांबा लोरबां गोग्गो देहाब्ला मोजांआनो फिसाफ्राबो बेबायदिनो मोजां जायो दा बेनिखायनो बैफोर माखासे बेराम आजारबो साफफा देरो दा बेराम आजारखौ फाहामनो थाखाय जोंनि खाथियावनो थानाय देहा फाहामसालि जिब जुनारनि देहा फाहामसालि दङ दा बैफोरनिफ्राय जगाजग लानानै जिब जुनारनियाव मा मा बेराम आजार जायो दा बैफोरनि बिथोनफोरखौ जों खाथिनिफ्राय डक्टरनिफ्राय जोङो मोननो हायो आरो बे बायदिनो माखासे बेराम आजार जानायखौ डक्टरनिफ्रायनो मुलि लांनानै बिखिनिखौ फाहामनाय जायो आरो बांसिनै जिब जुनारा दैलां समाव बा गरम बोथोर समाव गोबांथार बेराम आजार जायो बिसोरबो गरमजों आरो थाम्फै अरनायनि गेजेरजों आरो बिनिफ्राय माखासे हाब्रुफ्राव बायदिसिनाफ्राव हाग्राफ्राव थांनानै देहायाव बा आइथिंफ्राव दा बेफोरनियावबो गोबांथार माने बेराम आजारफोर नाङो दा बै बेराम आजार बेरामफोरखौ नायफा नायफा नायनानै मोजाङै जोथोन लानो थाखाय नाजानांगौ दा बिनिखायनो बेफोर बेरामफोरखौ सोखानो थाखाय जोङो मुलि डक्टरनिफ्राय मुलि बायदिसिनाफोरखौ जोङो थाबैनो जगार खालामनानै लाखिनांगौ आरो बेराम आजार जायोब्लानो थाबनो होनो नांगौ दा गोरलै समाव जिब जुनार जेब्ला गोरलै जायो बे गोरलै समाव थाम्फै दैनानै जिथु एम्फौ नाङो दा बैफोर एम्फौ नांनायफोरखौबो जोङो थाबनो नोजोर होनांगौ नङाब्ला बे सिंसिमहालागै हाबनानै एम्फौआ गिदिर देरलाङोब्ला बेनो गाराइ जायो आरो हयथ जोथोन लायाब्ला बिनो फिसा समावनो बियो थैलांनोबो हागौ दा बिनिखायनो बिसोरखौ बे एम्फौ नांनायनिफ्राय जोथोन लानो थाखाय गोबांथार माखासे मुलिफोरबो बाहायनाय जायो जोंनि लकेलावबो गावबो खालामनानै होनो हायो जेरै हालदै गोथांफोरखौ होनानै हाथफ्ला होनानैबो बे एम्फौफोरखौ माखासे बुथारनो हायो दा बेबायदिनो जोंनि बेराम आजारनिफ्रायबो जोङो रैखा मोननो हागोन आरो जिब जुनारखौ जोङो मोजां देहा आरो गोग्गो लाखिनाया बिनि गेजेरजों जों लांनो हागोन